हाँ नमस्ते सर ठीक हय अपन सुनैयौ आइने मछरी आर कोन कोन हय टेङ्गरा पोठिया झिङ्गा जरूरी की रहतै जहिया जे मर्जी भए गेल हेर फेर कऽ कऽ खायल जाइ हय आओर कि कयल जाइ हय नहि नहि काजो रहै हय वएहमे देखते सुनिते ने चलैके पड़ै हय जे जहियाके जे जरूरीपर भेल तऽ खेने पिने रहल फल्लाँ जगह ई चीज मिलै हय जरूरी तऽ भेल तऽ उहाँ से लऽ आयल हाँ होइ हय हमरा इहाँ वएह आबै हय समुद्रिये मछरी आबै हय तऽ हम बजारपर मिलै हय गाँव घरमे गाँव घरमे वएह लोकलेवला होइ हय तऽ ओइमे जादा रेट लगै हय रेहु रेहु लोकल लेबै तऽ तीन सए प्लस रहै हय आओर ओना रूपचन आर लेबै तऽ एक सए डेढ़ सए एक सए तऽ नहिये होइ हय डेढ़ सए प्लसे रहै हय गैंहिकी तीनो सए हय चारियो सए रुपैये किलो हय नहि नहि हमरा इहाँ बजारमे इहे रेट मिलै हय हाँ हाँ हाँ हाँ हमरा इहाँ मिलै हय आबै हय बऽ बाहरसँ हाँ तब ने चारि सए पाँच सए रुपैये किलो मिलै हय गाँव घरमे भेल तबने किछु कमो रेटमे मिल गेल नहि हमरा इहाँ बजारसँ आबै हय बाहरसँ बजारमे तऽ कम देत देत तऽ नहिये वएह चारि सए पाँच सए रुपैये किलो हूँ हूँ

हूँ उ दू सए रुपैये किलो हय हूँ बजारमे हयने बजारमे बजारवला रेट हय नहि बजारमे दू सए रुपैये किलो हय हूँ गाँव अइ तै दुआरे